हांव ज्या कंपनींत आशिल्लो ती एरोस्पेस कंपनी आशिल्ली म्हणल्यार विमानांचे पार्ट्स बी मेनीफॅक्चर करताली सो कॉवीडाच्या वेळार एक थंय प्रोब्लेब जाल्लो की जे जितले वॉक स्ट्रेंत आसा आनी फॅसिलीटीचो बी कॉस्ट आसा तो भरून काडपा खातीर तांका कॉस्ट सेवींगाक ऑपोरचूनीटीस आयडेंटीफाय करूंक जाय आशिल्ली म्हणल्यार जो आमचो खर्च जाता तो कमी करूंक जाय आशिल्लो सो ताज्या खातीर एक मोर्डन टॅक्नोलॉजी आनी ए आय वापरून आमी एक डॅशबोर्ड तयार केल्लो टॅब्लू हो सॉफ्टवेर यूज करून सो जेन्ना हे टेब्लू सोफ्टवेरांत आमी पळयतात तेन्ना आमकां थ्री डी मॉडेलांत खंय कितें जाता खंय आमचो कॉस्ट इन्कर जाता कोणाचेर आमचो कॉस्ट इनकर जाता किंवा फ्युचर ऑपोर्चूनिटी आमकां कितें आसा हें तूं हो डेटा आमकां फीड करून आमकां फ्युच्यर मॉडेल प्रेडीक्शन सुद्दां करूंक जातालें हे सगळें करपाक एक टिम वर्क आमकां लागलो आनी आमी ऑलमोस्ट एका म्हयन्यांत कंपनीचो तीस परसेंट कोस्ट रेड्यूस केलो आनी ताचे खातीर कंपनीन कोणांक फायर म्हणजे काडून उडोवंक ना कॉवीडाच्या अश्या टायमा वेळार सुद्दां हे एक अचीवमेंट आसूंक जाल्लें आसा कित्याक त्या टायमार सगळ्यांक सॅलरीची गरज आसता आनी आशिल्ली आनी त्या वेळार आमी हो प्रॉजेक्ट करून सगळ्यांचो जॉब वाचयलो हे एक बरी गजाल जाल्ली आसा